جی ہاں ایک كتاب میں نے پڑھی تھی میں نے اس كا بہت شوق سے مطالعہ كیا كیوں كہ میرے دوست نے مجھے اس كتاب كے بارے میں بتایا تھا اس كتاب نے مجھے رلا ہی دیا وہ كتاب تھی گیارہ سال سلاخوں كے پیچھے اس كتاب میں ایک انسان كی كہانی كے بارے میں بتایا گیا تھا اور اس نے مجھے جذباتی كر دیا اس كتاب كے اندر ایک انسان كو جو كہ مجرم نہیں تھا اس كو پھنسا كر اس كو پھنسا كر كے كتنی آسانی سے انہیں جیل بھیج دیا جیل كے سلاخوں كے پیچھے ڈال دیا گیا اور وہ وہ اور وہ گیارہ سال سلاخوں سلاخیں میں قید رہا اور ان پر كتنی زیادہ ظلم و ستم كیے گیے وہ ساری چیزیں اس كتاب میں بیان كیا گیا ہے اور اس كتاب سے مجھے بہت زیادہ غم محسوس ہوا